جی ہاں ایک بار کا اتفاق ہے کہ میں نے مرغ کی لڑائی کا ایونٹ دیکھا تھا جب کہ اس وقت میری عمر تقریباً بارہ سال کی تھی میں کچھ زیادہ بڑی نہیں ہوئی لیکن میں اپنے والدان کے ساتھ میلہ میلہ گئی تھی جو کہ ہمارے گاؤں کے پاس کے علاقے میں لگا ہوا تھا اور یہ مرغ کی لڑائی مجھے آج بھی بہت اچھے سے یاد ہے کیونکہ اس زمانے میں اس طرح کے ایونٹ بہت کم ہوتے تھے جب میں وہاں پر گئی تو میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جو اپنے اپنے مرغ کو لے کر کھڑے ہوئے اور اس ایونٹ کے شروع ہونے کا انتظار کر رہے تھے میرے ابو نے مجھے بتایا کہ یہاں پر ایک ایونٹ ہونے والا ہے جو کہ کافی مزےدار اور دلچسپ ہوتا ہے لیکن ابھی وہ ایونٹ شروع ہونے میں وقت تھا تو میرے ابو منع منع کرنے لگے کہ نہیں ہم لوگوں کو گھر جانا چاہیے لیکن میں ضد کرنے لگی اور میں نے کہا کہ مجھے یہ ایونٹ ضرور دیکھنا ہے تو میرے گھر والے میرے ضد کے آگے مان گئے اس ایونٹ میں مجھے بہت مزہ آیا میں نے پہلی بار کسی پرندے کی لڑائی کا ایونٹ دیکھا تھا لوگوں کی بہت زیادہ بھیڑ موجود تھی چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس ایونٹ کو دیکھ رہے تھے یقیناً وہ ایونٹ کافی مزےدار تھا اور میں بہت زیادہ خوش تھی اس ایونٹ کو دیکھ کر کہ میں اس کے بارے میں مزیدے مزید یہ کہنا چاہوں گی کہ اس طرح کے ایونٹ میں بھی لوگوں کو شامل ہونا چاہیے کیونکہ اس طرح کے ایونٹ کم ہی دیکھنے کو ملتے ہیں اور لوگوں کے دلچسپی بھی ان چیزوں سے کم ہوتی جا رہی ہے